मुंहिंजो पसंदीदा खेल क्रिकेट आहे जेके मां पंहिंजे कॉलेज टाइम में ॾाढो पसंदि कंदो हुयुमि खेॾंदो हुयुमि ऐं अॼुकल्ह त आई पी एल टूर्नामेंट एॾो सुठो आहे जंहिंमें दिलि विंदरी वेंदो आहे माण्हू आखिर दम ताईं क्रिकेट जो मैच ॾिसंदो रहंदो आहे बी एन ओ वरनि जो मैच एॾो सुठो हूंदो आहे की केरु थो खटे केरु थो हारे हिकदमि न सम्झो सघे थो आखिरी बॉल ताईं इहो न ख़बर पवंदी आहे की कहिड़ी टीम केतिरी मज़बूत आहे

जेको मां पाण खेड़दो हुयुमि ऐं क्लब लैवल ते बि खेड़ियो आहियां कॉलेज लैवल बि मां कैप्टन हुयुमि इयो खो मूंखे ॾाढो सुठो खेल लॻंदो आहे